हम जे ई पेन लेलहुँ तऽ हमरा ई पेनमे ठका गेलहुँ हम हम तऽ पइसो दऽ देलिए दोकानवलाके आब कि कहबै दोकानवलाके दोकानवला तऽ अपना मनमर्जीसँ केलक हमरा साथ गलते केलक लेकिन आब देखहक ई कलमसँ हम लिखबौ केलहुँ तऽ बर्बाद भऽ गेल हमर ओ कॉपिओ बरबाद गेल कलम बोकरि देलक हमर कॉपिओ बरबाद गेल ओ अक्षर जेहो चलैत रहै आब ओहो नहि चलै छै आब कि कहब हम ओ तऽ देखिकऽ अनसुना लागैए